हॅलो दामोदर एजन्सी हांवें तुमच्या एजन्सींतल्यान कॅब बुक केल्ली करोनाचो टायम आसा आनी तुमच्या ड्रायव्हरान मास्क घालूंक ना इतले इनडिसीप्लेंड कशे आनी परत तुमच्या गाड्येंत सुद्दां सामके बुरशेपणां आसा मात्तूय नितळसाण ना केन्ना ती तुमी निवळ करतलीं जेन्ना तुमी एका मनशाची जबाबदारी घेता तेन्ना तुमी गाडी क्लिन करपाची कोरोनाचो टायम म्हणजे सेनिटायझ करपाचें आनी ड्रायव्हरान वेरी इंपोर्टन्ट तेणें घालपाचें मास्क अशें तेणें कांयच केलें ना आंतां हेज्याचेर तुमी सगळे रिस्पोनसिबिलीटी आतां तुमी कितें तें म्हाका सांगात